ह्या विशयान खरें तर म्हजी नोलेज ना आनी म्हाका कमेंटूय करपाक येवचें ना पुणून बदल दिसतात ते म्हणजे बरे शेती करता आसतना बरें इरिगेशन सिस्टम तांकां प्रोवायड केलें वयता त्याच बरोबर मशिनरी जी आसा तितून ट्रॅक्टर आयले किंवां बाकीचे जे शेतान जे गरज पडपी जें मशीन आसा तातून डेवलोपमेंट पळोपाक मेळ्ळा